مقامی قومی اور ذرائع ابلاغ میں مسلمانوں کی تصویر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں خود مسلمان کیا تصور رکھتے ہیں یہ سچ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو خاص طور پر پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات و رسائل سے شکایت ہے جو بہت حد تک بجا ہے میڈیا کی جانب دار رویے پر مسلمان احتجاج کر رہے ہیں مگر مسلمانوں نے میڈیا میں اپنی مثبت تصویر سازی کی کتنی کوشش کی ہے یہ سوال ابھی تک تسلی بخش جواب کا محتاج ہے انہوں نے سوچا ضرور ہے مگر ان کی طرف سے مربوط اور منظم جد و جہد کی شروعات اعلیٰ پیمانے کی ابھی تک نہ ہو سکیں ذرائع ابلاغ صرف مخبر کا ہی کام انجام نہیں دیتے ہیں بلکہ ذہن سازی کرنے رائے عامہ کو ہموار کرنے اور دائرۂ فکر و خیال کو وسیع کرنے رجحانات اور رویوں کو تبدیل کرنے نقطۂ نظر کو مطمئن کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور تحریک و جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں اس لحاظ سے ذرائع ابلاغ قوم اور حکومت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں موجودہ زمانے میں کوئی مذہبی اور تہذیبی نظام اور معاشرتی اور اقتصادی تحریک اور کوئی سیاسی اور نظریاتی گروہ میڈیا کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور اپنے پروگرام و منصوبہ کو میڈیا سے مخفی نہیں رکھ سکتا ہمیں تسلیم ہے کہ الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کی آبادیوں کے جغرافیائی فاصلے مٹانے شروع کر دیے ہیں پوری دنیا ایک بستی کی طرح بنتی جا رہی ہے کسی جگہ کوئی واقعہ یا حادثہ رونما ہو جائے تو اسے صرف وہاں تک محدود نہیں رکھا جا سکتا بلکہ چاروں طرف پھیل جائے گا ایسے میں ہم اپنے ماحول و معاشرہ اور نئی نسل کو اس انتشار سے نہیں بچا سکتے نہ تو ہم نہ تو ہم اس سیلاب پر باندھ باندھنے کی قوت رکھتے ہیں اور نہ ہمارے پاس کوئی متبادل پروگرام ہے لہٰذا اس کے جواب میں ہمارا لائحۂ عمل کیا ہو اس سلسلے میں ہمیں بعض بنیادی باتوں کی طرف توجہ دینا ہوگی اپنے معاشرتی اور اجتماعی رویوں میں ہماری ضروری اصلاح کرنی چاہیے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہماری کمزوریاں عالمی شہرت اختیار کر سکتی ہیں اور اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن سکتی ہیں ہمیں اپنا دفاعی نظام بھی مضبوط رکھنا ہوگا مغرب کے حملوں کا نظریاتی اور علمی سطح پر مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں مغرب کا کھوکھلا معاشرتی تہذیبی ڈھانچہ اسلام کے ٹھوس اور مبنی بر حقائق نظام کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارا جدید ذہن مغرب کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے تو ہماری سوچ اور ہمارے رویوں میں اس کا ثبوت ملنا چاہیے کیونکہ عالمی اور انسانی برادری کے مثبت اور تعمیری خدمت اسلام کو سرخرو بنائے گی اس کے لیے مسلمانوں کو اجتماعی فیصلہ لینے اور تعاون باہمی کے اصول پر عمل کرنا چاہیے